जी बोलिए हाँ जी हम पीहू कुमारी बोल रहे हैं एस बी आई बैंक आफ इंडिया से जी शक्ति नगर से जी मैम तो कैसा लोन लेना है किस चीज के लिए लोन लेना है और कितना लोन लेना है ये सब डिटेल बता दीजिए अच्छा तो कौन सा फोर व्हीलर लेना था आपको थार लेना था तो उसके लिए कितना आपको लोन चाहिए फोरटीन लेख लोन चाहिए तो मैम सबसे पहले तो अगर आपको लोन देने के लिए मेरे को आपका सिविल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा

हाँ कि मैं चेक करुँगी कि आपके बैंक में कितना आपका रिकॉर्ड है मगर मैं आपको पूरा लोन दे सकती हूँ चौदह लाख की नहीं दे सकती हूँ हाँ तो उसके लिए मैम आपको

उसके लिए आपको आधार कार्ड पेनकार्ड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी मेरे को वो आप हमको अभी पेनकार्ड नंबर बता दीजिए उस हिसाब से हम आपको ये बता सके कि आपका सिविल रिकॉर्ड के हिसाब से हम आपको पूरा चौदह लाख दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं बोलिए ए वन

ये हाँ हाँ जी मैम

ठीक है मैम हम आपका पेनकार्ड नंबर नोट कर लिए हैं अगर आपका सिविल रिकॉर्ड नहीं पूरा मेंटेन होगा तो आपको और कुछ गाड़ी खरीदने के समय डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो तो अभी हम आपका अकाउंट चेक करके देख के बता रहे हैं हाँ जी मैम हमने चेक किया उस हिसाब से आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में पाँच छः छः रुपए है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा लोन के लिए मैम कल तक तो मुश्किल हो रहा है पॉसिबल आपको सैटरडे तक होगा तीन दिन के बाद तक नहीं मैम हमारा बैंक खुला रहेगा उस दिन वो सिर्फ सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहता है ठीक है मैम आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या आधार कार्ड चाहिए पेनकार्ड चाहिए ये सारा प्रॉपर है ना आपके पास बाकी हम आप मेरे को अपना नाम एकबार बता दीजिए हाँ तो हम आपका देख के बता दे रहे हैं कि आप एक्जिस्ट कर रहे हैं हमारे में आपका अकाउंट है कि नहीं है ठीक है अभी बता दे रहे हैं मैम हाँ मैम हमारे बैंक मे आपका अकाउंट है और उस हिसाब से जो भी हमको पता आपके बारे में जानकारी चाहिए वो हम आपके अकाउंट से निकाल लेंगे

देखिए मैम हमारे बैंक में पूरा सिक्योरिटी है पूरा सिक्योरिटी के साथ हम लोग अपना आपका जो भी लोन है वो पास कराएँगे और आपको पूरा चौदह लाख का लोन मिल जाएगा और उसके लिए ठीक है मैम आप सैटरडे को आइए और अपना आधार कार्ड और पेनकार्ड लेते आइए